टेक्नलजिनि खोथा बुंनो थाङोब्ला टेक्नलजि बाहायनायनि गेजेरजोंहाय जोङो बेबायदिनो संसारजोंहाय जोङो कानेक्टेड जालायनो हादों दिनै टेक्नलजिनि गेजेरजोंहाय दिनै मबाइलआ ओंखारदों मबाइल दिहुन जादों बा टेक्नलजिनि गेजेरजोंहाय दिनै टि भि दिहुन जादों आरो टेक्नलजिनि गेजेरजोंहाय दोनै गोबां बेबायदिनो गारि मटरफ्रा दिनै दिहुन जादों दिनै टेक्नलजिया दिनै मोनसे जायगाखौ गुबुन मोनसे जायगायाव थानाय सासे मानसिजोंहाय दिनै कानेक्टेड खालामनो हायो बा सोमोन्दो लाखियो दिनै टेक्नलजिजों दिहुन जानाय दिनै मबाइल दिनै बे मबाइलनि गेजेरजोंहाय दाबसे जायगायाव थानानै सुबुङा गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय सुबुंजों दिनै मबाइलनि गेजेरजोंहाय खोथा बाथ्राफोर खोथा बाथ्राफोरखौ रायलायनायजों गेजेरजों सोमोन्दो लाखिनो हायो दा टेक्नलजिया मानसिखौहाय ओरैबायदि हेफाजाब खालामदों माने गुबुन दाबसे जायगायाव थांनांगौ जा जाब्लाबो मबाइलनि गेजेरजोंनो खिन्था हरनानैहाय मिथि होग्रोनो हायो आरो खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो सेयार खालामजोबनो हायो आरो बेल' नङा ससियेल मिडियाया मानसिफोरखौ मिलायनायनि गोबां मदद खालामदों होन्ना आं सानो मानोना ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय दिनै जोङो सासे मानसिखौ जाेङाे लोगो लाज्लायनो हायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै बे सासे मानसिया बै गुबुन सासे मानसिखौ मा खालामदों मा मादों माब्ला लोगो हमलायगोन बबे जायगायाव दङ बेफोर गासैबो खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो सोंज्लायनो आरो जोङो फिनज्लायनो हानायनि राहा दङ ससियेल मिडियायावहाय हमना लादो फेसबुक दिनै फेसबुकनि गेजेरजोंहाय दिनै भिडिअ कल खौ जाङो रायलायनो हायो मिसेन्जारनि गेजेरजों फेसबुकनि गेजेरजों कमेन्टफोर गेलेनानैहाय जोङो खोथा बा बाथ्रा सोंज्लायनो हायो दा ससियेल मिडियाया मिलायनायाव जोबोद मदद खालामदों आरो बेल' नङा ससियेल मिडियायाव माखासे गाज्रि गोहोमफोर दङ मानोना ससियेल मिडियावहाय दिनै गोबां बिदिनो भाइरेल जानाय भिडिअफोरखौ जोङाे नुनो मोनो दिनै गोबां मानसियानो दिनै भाइरेल भिडिअफोरखौ अपलाड खालामनानैहाय दिनैहाय सोरबा सासे सुबुंनि जिबनावहाय गोबां गोहोम लाबोयो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय दिनै मानसिफोरा खालि भाइरेलखौल' भाइरेल भिडिअखौ नायग्रा जादों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै मानसिफ्रा गावनि आखुखौनो दिनै मोजां ना गाज्रि बेफोरखौहाय दिनै फोरमायनानै लायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो मिन्थिनो हायो दिनै गोबां मानसिया दिनै हिन्जाव दोनखारलांनाय आरो बेदिनो गोबां मानसियानो दिनै गाज्रि आखु दिन्थिनानै भाइरेल जानाय जायफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनो दा बेखौनो ससियेल मिडियायाव गाज्रि गोहोम होन्नानै आं सानो